शादीअ जहिड़े समारोह में पाणीअ जी व्यवसथा करण लाइ असांखे चङो ई कुझु करिणो पवंदो आहे छाकाणि त पाणी सनानु पाणीअ लाइ खपे पाणी रधण ऐं धुअण लाइ खपे पाणी पीअण लाइ खपे ऐं पाणी साफ़ु सफ़ाईअ लाइ खपे त इन करे सभिनी क़िस्मनि जे पाणीअ जी घुरिज पवंदी आहे तंहिंजे करे धुअण जे लाइ ऐं सनानु पाणीअ लाइ जेको मिठो पाणी असां वापिरे सघूं था जेको मुंसीपाल्टअ जो ॿाहिरां अचे थो उहो असां वापिरे सघूं था ऐं अहिड़ीअ तरह पीअण लाए अॼुकल्ह बिस्लेरीअ जो पाणी माण्हू बंदोबस्त कंदा आहिनि उन में वॾा बाटला थिया नंढियूं बॉटल्स थियूं हुननि जो असांखे बंदोबस्त करणु पवंदो अहिड़ीअ तरह वरी जेकॾहिं साफ़ु सफ़ाईअ करण लाइ बि असांखे ॿासण मलण या ॿियो कुझु बि साफ़ु करण लाइ कुझु पाणी खपे थो पियो त उन में जेको वैल वॉटर आहे जेको खूह जो पाणी आहे उहो असां उन में यूस करे सघूं था त उन जो बि असां बंदोबस्त करे सघूं था